हैलो जी और सर क्या हाल है तो आपके यहाँ जी बगल से ही बोल रहे है आपके यहाँ क्या चीज़ किस चीज़ का खेत चल रहा है कैसा चल रहा है मेरे यहाँ अभी मूँग ऊँग रूपया है वह मेरे यहाँ सब्ज़ी उब्जी की खेती होती है बैंगन जी अच्छा चल रहा है तो अभी मकई का अच्छा चल रहा है खेती उधर जी अब टूटने वाला है हम लोग के यहाँ तो खेती वह सब्ज़ी की होती है ज़्यादा वह बैंगन भिंडी यह सब ज़्यादा हम लोग उपजाते हैं मतलब क्या वह ज़्यादा सब्ज़ी की ही खेती होती है आपके इधर क्या चीज़ की खेती ज़्यादा आलू का है आलू गेहूँ धान यह यह सब नहीं होता है वह साल में होता है गेहूँ मक गेहूँ धान फ़िर मूँग यह सब यह सब भी होता है मकई का आप लोगों का कट गया होगा

गेहूँ भी कट गया होगा अच्छा अभी मूँग नहीं रोपे हैं आप लोग मौसम के हिसाब से तो अभी मूँग नहीं रोप सकते हैं अभी अच्छा बारिश होगा तभी मूँग रोप जी बारिश होगा तब तो मूँग रोपेंगे ना अरे तो हम लोग तो अभी सब्ज़ी लगाए हुए हैं बैंगन वह भिंडी करेला यह सब सब्ज़ी लगाए हुए सब्ज़ी भी लगाना ज़रूरी है ना इंसान को सब्ज़ी भी ज़रूरी पड़ता है खाने के लिए तो सब्ज़ी भी लगाना ज़रूरी है

हाँ इसीलिए सब्ज़ी हम लोग भिंडी करेला घेवड़ा खीरा यह सब रोपते हैं ज़्यादा सीज़न के हिसाब से तो सब कुछ का खेती होता है हर सीज़न में हर चीज़ का होता है बाकी देखिए अब कभी कभी तो नुकसान भी हो जाता है सब्ज़ी में सब्ज़ी सारा नुकसान भी होता है ठीक है